आङो अमा बेदरखौ लाइजों रुनानै जाफैराखै संनो रोङा आरो थास' बिबाराबो संनांगौआ गोरलै नङा बिखौ मोजाङै सायनांगौ आरो सायनानै सुनानै ओमफ्राय रुनांगौ आंथ' बेफोरखौ रोङा अमा बेदर सोरबा ना गोरानजों जायो नो बेफोरखौ आं संफेरनो रोङाखै आमफ्राय लाफाजों लाफाजों ना गोरानजों संजायोनो बेफोरखौथ' आं संफेरनो रोङाखै बेफोरखौ सङाखै जाफेराखैबो बिनि उनाव माबा बान्दा खफिखौनो होन मालायफ्रा रुनानै जायोनो आं बिफोरखौ रुफेराखै ओंख्रि माखौबा जों फाजाल' जायो नालाय बेफोरखौ आं फाजा फाजानि सोमोन्दै आङो बारा संनो रोङा बिनि उनाव थास' आथिं अमा बेदर मानसिफ्रा संनान जायोनो जोंथ' बेफोरखौ संफेराखै मालाबाबो जों संनान जाफेरनो रोङा आमफ्राय बिदिनो माबा फुल खफि फुल खफिफोरखौ दाउ बेदरफोरजों जायोनो बेफोरखौ संफेराखै आमफ्राय अल खफि ना गोरानजों सङोनो बेफोरखौबो जों जाफेराखै बिफोरनि सोमोन्दै जोङो संफेरनो रोङा जों फाजाल' संनानै जायो नालाय हिन्जावनि फिसाफ्रा आमफ्राय माबा

लाइ मैद्रु लाइ मैद्रुजों ना गोरानजों जायो नो गोथाव होनदों मानसिफ्रा बेफोरखौबो आं संफेराखै बिनि उनावहाय सोरबा खुन्थाय नारा ओंख्रिजों एबा ना गोरानजों बाथोन देनानै जायोनो बेफोरखौबो जों संफेरनो रोङाखै दिंखियाजों अमा बेदरजों जायोनो बेफोरखौबो जों संफेराखै रुनानै जायोनो जाजायो होनना बुंदों आं बेफोरखौ संफेरनो रोङाखै